भारत में नौकरी का बाज़ार बहुत ही आजकल बिगड़ा चल रहा है जिस प्रकार से आज कल की वेकेन्सी निकल रहीं हैं उसी प्रकार से यहाँ के जो हैं दलाल लोग उसे लीक करवा दे रहे हैं पेपर वग़ैरह सब कुछ लीक हो जा रहे हैं इससे हम लोगों को यह हालत बहुत ख़राब है हम लोग का एज लिमिट निकल निकल जा रही है जिससे हम लोग आवेदन नहीं कर पा रहे हैं और हमारे यहाँ बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आज इस आज आज के समय में इसके सामने यह मुद्दा है कि आज की हमारी जो सरकार है इस प्रकार कड़े क़दम उठाए जिससे हम लोग को रोज़गार मिल सके अभी हमारे यहाँ एक युक्त प्रदेश पुलिस की उ उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेन्सी आई थी जिससे हम लोगों ने सपली मारा था अब वह उसका पेपर जिस दिन हुआ उसी दिन उसका पेपर लीक हो गया जिससे अभी तक वह रिजेक्ट कर दिया गया है अब देखिए कब आता है उससे और सरकारी नौकरियाँ जल्दी निकल नहीं रहीं हैं यहाँ पर हमारे जो सरकारी अफसर लोग हैं बड़े बड़े नेता हैं हमारे प्रधान मंत्री मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्री ग़ैरह हैं इन लोगों इन लोगों को बड़ा क़दम उठाना चाहिए जो इस इसमें दख़लअंदाज़ी दे इसमें हस्तक्षेप करे उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्वाही करनी करी जानी चाहिए जो हैं हम लोगों के लिए यह बहुत बड़ी यह बड़ी बड़ी बहुत बड़ी सब परेशानी है जिससे हम लोग जूझ रहे हैं हमारे यहाँ बेरोज़गारी इतनी हैं कि हम लोग प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिल रही है इतनी जनसंख्या हमारे यहाँ हो गई है कि प्राइवेट नौकरी देना भी मु मुश्किल हो गया है जिससे हम लोग को बहुत तकलीफ होती है इसके लिए हमारे यहाँ जो है हमारे यहाँ की सरकार जो है हमारे यहाँ हम चाहते हैं कि एक एक दो चार फैक्ट्रियाँ लगवा दें जिससे हम लोग को रोज़गार मिल सके और अच्छा काम हो विकास हो हमारे गाँव देश का जो हमारे गाँव देश का विकास होगा जो हम लोगों का विकास होगा हम लोग अच्छे से रहेंगे तब खाएंगे पिएंगे तभी तो हमारे देश का विकास होगा हम इसलिए हम यह चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी कुछ फैक्ट्रियाँ लगाई जाएं कुछ कारख़ाने लगाएं जाएँ जिससे हम लोग काम करें सीखें पढ़ें लिखें पढ़ लिखकर आगे बढ़ें हमारे आने वाली जनसंख्या जनरेसन भी आगे बढ़ें जिससे हमारा परिवार हमारा देश हमारा समाज सब सुखी हो कहीं भी खाने की कमी ना हो पानी पीने की कमी ना हो जातिवादिता ना हो सब को रोज़गार मिले सभी को बराबर हो हर हों सभी बराबर खाएं पिएं जिएं उठें घूमें टहलें जहाँ मन करे तहाँ जाएं इससे यह होगा कि हमें फिर हम इससे यह होगा कि हम अपने अपना काम करेंगे अपने अपना काम करेंगे अपना पैसा लेंगे अपने कमाएंगे खाएंगे इससे हमें कोई दिक़्क़त नहीं होगी यह रोज़गार देने से हमारे यहाँ जो है रोज़गार की इतनी कमी है कि हमारे यहाँ जैसे अगर दस सीटें आती हैं दस वैकन्सी निकलती हैं तो उसपर दो हज़ार तीन हज़ार पाँच दस हज़ार एक लाख लोग उसपर आवेदन करते हैं इतनी कमी होने के कारण जो है हमारे यहाँ के लोग बच्चे जो युवा हैं वे बेरोज़गार ही रह जाते हैं इतने लोगों को कितने लोग तो आत्महत्या करने के लिए चले जाते हैं आत्महत्या कर लेते हैं कि हाँ नौकरी नहीं मिली है तो हम जिएंगे नहीं कितने लोग हमारे यहाँ हो गया है ऐसे इसके ऊपर सरकार ध्यान दे तो उधर रोज़गार बढ़ाए तो यहाँ के बच्चे ऐसा क़दम ना उठाएं जो है हमारे यहाँ बच्चे कितने कोटा जाते हैं पढ़ाई करने के लिए कोटा में जाने के बाद वहाँ पर तुमने क्लियर कर पाते हैं क्लियर करके आते हैं तो यहाँ रोज़गार नहीं मिलता है रोज़गार के चक्कर में वह डिप्रेसन में आ जाता है डिप्रेसन आने में वह उल्टा सीधा क़दम उठाने लगते हैं कभी फाँसी लगा लेते हैं कभी नदी में कूद जाते हैं बहुत से ऐसे होते हैं हादसे कर लेते हैं ट्रेन के सामने आ जाते हैं ऐसा है इस सरकार से निवेदन है कि यह रोज़गार पर थोड़ा ध्यान दे हमारे यहाँ जो है नौकरी जो है अच्छी से अच्छी नौकरी दें प्राइवेट नौकरी कारख़ाने खोले जिससे हम लोग को हम लोग का जीवन यापन हो सके हम लोग अच्छे से जी सकें अच्छा अच्छा खाना खा सकें अच्छा अच्छा कपड़ा पहन सकें हमारा परिवार सुखी रहे हम सुखी रहेंगे तो सरकार भी हमारा समाज सुखी रहे समाज सुखी रहेगा तो हमारा पूरा देश सुखी रहेगा सुखी रहने के लिए हमें खाना पीना तो ज़रूरी है खाना पीना और वह मकान जो है बहुत सरकारें कर रही हैं लेकिन जो हमारे छोटे अधिकारी लोग हैं वे लोग हज़म कर ले जा रहे हैं सरकार तो सब कुछ कर रही है लेकिन लेकिन सरकार निवेदन है कि इन छोटे अधिकारियों के ऊपर एक्सन लिए जाए जिससे हम लोग सही से खा पी सकें उठ सकें हमारा भारत देश विकास करे